مجھے تصویری پینٹنگز میں زیادہ دلچسپی ہے خاص طور پر ہندوستانی روایتی آرٹ جیسے مدھوبنی اور وارلی پینٹنگز میں ان پینٹنگس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف خوبصورتی کا نمونہ ہوتی ہے بلکہ ان کے پیچھے ایک گہرا ثقافتی اور تاریخی پس منظر بھی ہوتا ہے مثلاً مدھوبنی پینٹنگس بہار کے علاقے کی روایت ہے جن میں قدرتی مناظر دیوی دیوتاؤں اور تہواروں کو دکھایا جاتا ہے ان میں استعمال ہونے والے رنگ قدرتی ہوتے ہیں اور ہر پینٹر ایک خاص مانی رختا ہے اسی طرح وارلی پینٹنگس مہاراشٹر کی ایک قبائلی فن ہے جس میں گاؤں کی زندگی فصل کٹائی شادی بیا اور رقص و موسییکی جیسے موضوعات کو بڑی سادگی اور خوبصورتی سے دکھایا جاتا ہے مجھے ان پینٹنگز میں دلچسپی اس لیے بھی ہے کہ یہ ہماری ثقافت اور روایات کی اکاسی کرتی ہے ان کے ذریعے ہمیں پرانی تہذیبوں کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے اور یہ ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑے رکھتی ہے آج کے دور میں جب مغربی اثرات تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایسی پینٹنگز ہمیں اپنی پہچان اور شناخت یاد دلاتی ہے ان کے علاوہ تنجور اور قالم کاری جیسے فن پارے بھی بہت متاثر کن ہے تنجور پینٹنگز میں سونے کے پتھروں کا استعمال اور دیوی دیوتاؤں کی دلکش صبحیں الگ شان رکھتی ہیں جبکہ کاالم کاری میں ہاتھ سے کپڑے پر بنائے گئے نگوش اور رنگوں کا امتزاز واقی لاجواب ہوتا ہے